आंनि मुङा आलबेना इस्लारि आंनि गामिया तुक्राझार आं दा बे समाव आंनि फरायनायनि सोमोन्दोयै बुंनो नागिरदों आं दा ग्रेजुयेड जाबाय पिलसपि आयदानिफ्राय आङो स्कुल खौ फरायदोंमोन जाहैबाय टुक्राझार हाइसेकेन्डारि स्कुल आवहाय बेवहाय आं सेथि मासियाव पार्स्ट डिभिसन थांनानै मोनसे लेटार लानानै आं क्लास थेन खौ पास जादों आरो आं इलेभेन आरो टुयेल्बखौ बेंथल जुनियार कलेजावहाय फरायनानै सेकेन्ड डिभिसन आव पास जानो हादों आरो आं ग्रेजुयेद खौ बेंथल कलेजआवहाय पिलसपि आयदायाव मेजर खालामनानै उथ्रिसार जानो हादों आरोबाव आङो दा इगन' आवहाय कक्राझार गभमेन कलेज आव मास्तार दिग्रि खो खालामगासिनो दं दा बे बायदियैनो आंनि फरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो आं जेब्लायबो फरायनो मोजां मोनो आरो आं फरायबाय थागोन